ہیلو اولا سروس کسٹمر کیئر میں فرزین خان بات کر رہی ہوں آپ کے ریگولر کسٹمر اور میں نے آپ کے یہاں سے کہیں باہر گاڑیاں بک کی ہیں ابھی میں سنیٹری گیٹ پہ کھڑی ہوں اور مجھے شمشاد کے لیے کوئی آٹو نہیں مل رہا ہے تو مجھے آٹو بک کرنا ہے تو آپ پلیز مجھے یہ بتا دیجیے کوئی آٹو اویلیبل ہے تو بھی مجھے انفارمشین دے دیجیے اور نہیں ہے تو بھی مجھے بتا دیجیے تاکہ میں شمشاد مارکیٹ جا سکوں اور مجھے یہ انفارمیشن آپ جلدی سے جلدی دے دیجیے کیوں کہ مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے اور ابھی میں فی الحال سنیٹری گیٹ شاپ چوراہے پر کھڑی ہوں اور مجھے آپ کی سروس چاہیے کیوں کہ مجھے آپ کی اولا سروس بہت پسند ہے کیوں کہ وہ بہت فاسٹ ہے اور بہت جلدی آ جاتی ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی